नै न'वावनो दं बहायबा थांनो हाब सेकिं जालागासिनो औ बाजाराव गिनांगौलै इंलिस रों

आमफाय दा थे ल' जादो हेलमेट लाखा होनबाबो नाम्बारखौ

दा ओंखार जागोनलै बे नुबा सासे ओंखारसै नामा औ

दा खयथासोआव थांनो ओरैनो होनबालाय

जाबाय जानायाथ' दे आं आं रिडि जाखासै होनबालाय

लागोन दङ दंखायो आंनासो हेलमेटानो गैयाब्रा औ दा हेलमेट गैयैखौसो सिनथा खालामदां इसे

औ दे दे दे दे